भदोही ज़िले में प्राथमिक विद्यालय है और कॉलेज भी है यहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान करती है हमें तो एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त होती है हमें किसी एमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस चाहिए होता है तो हम कॉल कर के मंगा लेते हैं प्राथमिक स्वास्थी केन्द्र जहाँ पर हमें दवाइयाँ भी फ्री में मिलती हैं और पी एम औषधि योजना के तहत हमें एक आधे आधे आधे दामों में हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं इस्कू हमारे इस्कूलों की स्थिति वैसे तो उतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है यहाँ भदोही भदोही के लोग ये इन इन चीज़ों का लाभ उठाते हैं